फोंड्या हॉस्पिटल डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल म्हणचे आमचें आय डी हॉस्पिटल जें फोंड्या आसा तें थंय बरें निवळसाण म्हणटा ती एक नंबर आसा फॅसिलीटी सुद्दां बरे दिता स्टाफ एक दोन स्टाफ आसतले जे अशे सारके फेसिलीटी दिना पूण डॉक्टरांचे बी सेवा सेवा करप बरें जाता निवळसाण म्हणटा ती बरी आसा सगळ्यांक क्लीन आसा पंदरा पंदरा मिनटान ते पुसत आसता अशें हें क्लीन करीत आसता आनी जेवण सुद्दां बरें गरम गरम दिता ते सारके टायमार वॉशरूम क्लीनींग सगळें बरें आसता तेंचें पॅशंटा खातीर पॅशंटा वांगडा कोण रिलेटीव्हस येल्ले आसता तेंका सुद्दां बरे फॅसिलीटी दिता ते सगळें बरें आसा हांगा या इतलेंच